हरिओम दादा दादा जीअं त मां लखनऊ मां आयो आहियां बंबई घुमणु असां चा असां चारि ॼणा आहियूं तव्हांजी टैक्सी ॿुधी आहे आहे त घणो वठंदव तव्हां सॼे ॾींहुं घुमाइण जो असांजी चारि दादा पंज हज़ार वधीक आहे न दादा त सिंधी भावरु आहियूं थोरो घटि वधि कयो न दादा हल ठीकु आहे पोइ सुबुह जो काएं वजे ईंदव हा हा सॼो तव्हांखे हा हा हा मूंखे बंबईअ जा जेके मेन मेन मंदरु आहिनि ऐं कपिड़े जा मार्केट थोरी ख़रीदारी बि करणी आहे हा आयां आहियूं त अॻो पोइ ख़रीदारी बि करे वञॿी हा थोरा नाला ॿुधाइजो बंबईअ जा हा हा

ऐं थोरो हा हा हा हा हा ऐं थोरो खाधे पीते जी जेका होटल सुठी हुजे न वठी हलिजो बंबई में हा सुठो मतलबु हा हा हा भले वठी हलिजो कैलाश पर्वत में हा गॾिजी खाईंदासीं रोटी तव्हां हा गॾिजी खाईंदासीं रोटी हुते हा हा बराबरि भले आयो हा हली गॾिजी खाईंदासीं हुन खां पोइ पैसनि जी कोई टेंशन न कयो त थोरो वधीक बि चवंदो त हलंदव जय जय झूलेलाल दादा हा जय झूलेलाल